आमच्या घरांत हांव म्हजी भयण पापा आनी मम्मी घरच्यांनी म्हजें लग्न ठरयलें खोशी जाली पूण तांकां सोडून वचपाचें दुख्खूय जालें म्हजें लग्न एकोणीस डिसेंबर दोन हजार वीस ह्या वर्सा जाल्लें सगल्या चले चलयांच्या जिवितांत हो दीस म्हळ्यार सगळ्यांत याद उरपा सारको खोशयेचो खीण मंगलाश्टकां म्हणून सगलीं आशिर्वाद दिता तशेंच खूब नवीं नातीं जुळटात आपल्या भुरगेपणाचें आंगण सोडून नव्या घरांत वचपाची जितली खोशी आसता तितलेंच दुख्खूय दिसता नवें घर नवी नातीं ह्या सगल्यांची उमेदूय वेगळीच आसता